हिक सुठे ऐं महान डांसर में हूअं त वधीक अंतर कोन आहे छो त ॿिनिन खे ही शाररिक निपूणता सेहत जी समझ वग़ौरह जो सुठो ज्ञानु आहे ऐं ॿिन्हिनि खे ई गाने ऐं लय जी बि समझ हूंदी आहे हिकु महान डांसर में त गाने खे समझी उन ते ध्यान ॾई हुन गाने जे अनुसार नचण जी वधीक समझ रहंदी आहे ऐं हिकु सुठे डांसर ई पंहिंजी महिनत ऐं गुणनि सां महान डांसर बणिजी य्हो सघे